आथिखालनि थासारियाव गोबां सुबुंफोरनिसिम सौहैनायनि थाखाय एडभार्टाइजिंनि माखासे लामाफ्रानो जादों चिचि ब्लक आरो ब्लेक टकिं मानोना लामा होननानै बुङोब्ला चिचि ब्लक आरो ब्लेक टकिंयानो सुबुंफोरनि गामिफ्राव बांसिनखौ जों नुनो मोनो नुनो मोननाय जायो नाथाय माखासे माखासे गामिफोरनि लामायावबो बेफोरबादि चिचि ब्लक ब्लेक टकिं लामाफोरखौ जों नुनो मोन्नाय जायाखै दासिमबो बांसिन लामायानो सिंग्रेबेल हिसाबै खौसो जों नुनो मोननाय जायो फालांगिनि थाखाय चिचि ब्लक एबा ब्लेक टकिं लामाफोरखौनो लामाफोरखौ मोजां होननानै होजों मोजां होन्नानै लानो गोनां जायो मानोना फालांगि मावनायफोराव चिचि ब्लक एबा ब्लेक टकिं बे ब्लेक टकिं बेफोर लामाफोरा मोजां जायो मानो अब्लासो बिजनेस मावनो थाखाय फालांगि मावनो थाखाय मोजां होन्नानै सानो